मैंने दस दिन पहले एक पावर बैंक आर्डर किया था जो कि बहुत ही अच्छा पावर बैंक है और इस पावर बैंक से मैं बहुत खुश हूँ और इसके साथ मेरे दस दिन के बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने सोचा था यह वैसा निकला क्योंकि मेरी दिक्कत ये हो रही थी कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन है उसका जो चार्ज है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता था जिस वजह से मैंने इस पावर बैंक को लिया पावर बैंक की एक खास बात है कि यह बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है यानी लगभग कम्पेरेवटी मतलब देखा जाए तो एक से डेढ़ घंटे का समय लगता है इसको पूरा चार्ज होने में और यहाँ जब मैं इसमें फ़ोन चार्ज करता हूँ तो उसमें फ़ास्ट चार्जर का भी ऑप्शन है जिसकी वजह से मेरा फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाता है और मुझे ज़्यादा कोई परेशानियाँ हैं नहीं होती हैं और मुझे कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग्स और कई ऑफ़िस वर्क में रहना पड़ता है तो कई बार मुझे चार्ज करने का समय नहीं मिल पाता है जिस वजह से पावर बैंक को ही चार्ज करना सही समझता हूँ तो जब जैसे पावर बैंक चार्ज जाता है तो मैं फ़िर उससे मोबाइल फ़ोन को ही चार्ज करता हूँ और यह मुझे लगता है कि किफ़ायती दाम पे भी मुझे बहुत सही मिल गया क्योंकि इतने कम रेट में पावर बैंक नहीं मिलते हैं तो यह मेरे लिए काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद और लाभकारी सामान रहा है और मैं इसके बारे में यही बोलूँगा कि यह पावर बैंक मेरे लिए बहुत अच्छा है और बहुत कामगार है